दाउ न'नि दाउ फिसिनायाव जों माबोरै फिसियो बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनोसै जेरै जोङो न' गाहायनि एसे जानगाराव दाउ गन्द्राखौ दोनो मानो होनोबा दाउ खिनाय हासुनाय मोनामनायनि थाखाय एबा आदारनि थाखाय जेरै जों दाउखौ न'नि दाउखौ मानो फिसिनो मोजां मोनो जेरै कयलारफोरखौ मानो फिसिनो बायो कयलारफोरा जोंनि न' खाथियाव फिसियोब्ला मोनामो बेनि थाखायनो जोङो कयलारफोरखौ बारा फिसिया जेरै कयलारफ्रा इनजेक्सन थुनांगौ भेक्सिन होनांगौ बा आदार बायनानै होनांगौ जेरै मुलि थुलि बाहायनांगौ बेनिखायनो जों कयलारफोरखौ बारा फिसिया जेरै जों न'नि दाउखौ मानो फिसिनो मोजां मोनो न'नि दाउआ जाहैबाय जोङो आदारजों जेनेबा जोंनि माइ माइरंजोंनो फिसिनो हायो आरो जोङो न'आवनो नायनोबो मोजां नुयो न'नि दाउखौ नायनोबो मोजां जानायफ्रावबो जोंनि न'नि दाउजों हाया मानो होनोबा न'नि दाउआ साबसिन जायो जोङो नायनोबो सुबिदा मोनो लेथ्राबो जाया बेनिखायनो जों न'नि दाउखौ बांसिन फिसिनाय जायो जेरै जोङो खासि खालामनानैबो दोनो बिदिनो खासि दाउफ्रा एसे दामबो जायो जोंना बर'नि माबायाव बांसिन बैसागु दमासिफ्रावबो दाउ खासिसो बांसिन जायो